जॾहिं मुंहिंजी तबियत ख़राबु हूंदी आहे यां जॾहिं मूंखे जुकाम बुखार हुजे यां मां ॾाढी थकियल हुजां ते वक़्ति में मूंखे चित्र ठाहिणु न वणंदो आहे छो करे जॾहिं शरीर ई थकियल हूंदो त उन वक़्ति में चित्र ठाहिणु यां ड्रॉईंगुनि जो कमु करणु कीअं वणंदो परि जॾहिं मां चित्र ठाहींदी आहियां ऐं माण्हूं मुंहिंजी उन चित्रनि जी तारीफ़ु कंदा आहिनि वाह वाही कंदा आहिनि त उन्हनि जी जेका वाह वाही आहे उहा ई मूंखे उत्साह जागृत कंदो आहे की मां पंहिंजे हिन कला खे ॿियो निखारण जी कोशिश कयां वधीक ड्रॉईंग ठाहियां चित्र ठाहियां हिन कम में वधीक वक़्ति ॾियां छो करे त ड्रॉईंग ऐं चित्र ठाहिण त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त मां पंहिंजे दिनचर्या ऐं रोज़ जा जेके कम आहिनि उन्हनि में बि कीअं न कीअं करे वक़्ति कढंदी आहियां जीअं आर्तवारु थियो यां जेॾी महिल बि वक़्ति मिलियो ओॾी महिल मां चित्र ठाहिण ऐं ड्रॉईंग ठाहिण जी कोशिश कंदी आहियां ताकि माण्हूं जेको मुंहिंजो उत्साह वधाइनि था उन्हनि जे उत्साह ते कारण ई मां एॾो चित्र ऐं ड्रॉईंगुनि खे एॾो पसंदि करे सघंदी आहियां छो की माण्हूं जीअं उत्साहित करनि था त मूंखे ओतिरो ई वधीक हिमथ थी मिले की मां पंहिंजी हिन कला खे ॿियो वधायां ॿियो वक़्तु ॾियां